जी हाँ हमारे क्षेत्र में संसाधनों की कमी बहुत कम है जैसे कि यहाँ पे लाइटे हैं एवं जल एवं जो गाँव वालों की सामान्य वस्तु हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं और यहाँ के जो संसाधन हैं जैसे कि लाइट साधन वगैरह जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है वो यहाँ पर पर्याप्त नहीं जब आते हैं यहाँ पर टीका और टीकाकरण के केंद्र भी बहुत कम में हैं जिससे कि आगे जो की वैक्सीन लगी हो लगाई जाती है वो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर टीकाकरण केंद्र भी नहीं है